हैलो राम राम भय्या मुझे आलू लेना है कैसे दिए आप की सब्ज़ी कैसी है मुझे एक किलो आलू गाजर हरा मटर गोभी ये सब लेना है

पहले बताइए तो कैसे रुपये के जी है सारी सब्ज़ियों के दाम बताइए जो जो है आप के पास हरा मटर है हरा मटर एक के जी हरा मटर पैक कर दीजिए उसके पहले मेरी बात सुनिए हाँ गोभी पैक कर दीजिए और गाजर एक के जी हरा मटर ये सब पैक कर के और सही सटीक दाम बताइए कितनी कैसे कैसे रुपये के जी है टमाटर नहीं लेना है मुझे बहन जी गोभी हरा मटर गाजर आलू सारा एक ही चीज़ में पैक करिए और हरे मटर का अच्छा और इन सब में कुछ कम नहीं होगा जी वो तो खाने के बाद पता चलेगी लेने के बाद तो ऐसे तो हर कोई कहता है हँ दें तो ये सारी सब्ज़ियाँ कहाँ से आती है सारी सब्ज़ियाँ कहाँ से मंगाती हैं ऑर्गेनिक खेती करती हैं अच्छा हाँ तो मुझे सब्ज़ी ये सब लेनी है सारा पैक कर दीजिए और और और सही दाम बता दीजिए हाँ नहीं कैश ओन डिलेवरी अच्छा रहता है सब्ज़ियाँ अच्छी रहनी चाहिए

जी जी मोटे हो या ना हो शरीर के लिए फायदेमंद रहना चाहिए हर कोई हाँ

संध्या मौर्या बोल रही हूँ हाँ कोहरोल हाँ रिचार्ज कितना है जी धन्यवाद